آپ کا بہت بہت شکریہ میں ہمیشہ یہ سن کر عاجز رہتا ہوں آپ کا نام کیا ہے ہیلو عبدالرحمٰن یہ یقینی طور پر ایک چیلنج ہے لیکن میں نے ترجیح دینا اور حدود طے کرنا سیکھ لیا ہے خاندانی وقت اور خود کی دیکھ بھال ضروری ہے اپنے آپ کو ایک معاون ٹیم کے ساتھ گھیرنا بھی ضروری ہے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ ہر کردار کے لئے میں کردار کی ذہنیت میں گہرائی میں ڈوبتا ہوں تحقیق اور شوق اور ایسے رابطہ قائم کرنا ان کے آپسی بات ہیں یہ سب ایک کردار ادا کرتے ہیں یہ ان کے جذبات اور محرکات کو سمجھنے کے بارے میں ہے شکریہ میں بھی اس کے بارے میں پرجوش ہوں بہت زیادہ دینے کے بغیرمیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک نیا چیلنج ہے ایک مختلف صنف ہے میں ان حدود کو آگے بڑھا رہا ہوں دیکھنے کا انتظار نہیں کر سکتا اور عبدالرحمٰن اپنے آپ اور اپنے جذبے سے سچے رہیں سخت محنت کریں ثابت قدم رہیں اور مستفید ہونے سے آپ کو باز نہ آنے دیں اور یاد رکھیں ہر تجربہ اچھا یا برا آپ کو شکل دیتا ہے سیکھتے رہیں اور بڑھتے رہیں ہاں یہ میری خوشی کی بات ہے عبدالرحمٰن یاد رکھیں آپ کو یہ مل گیا ہے سرشار رہیں اور اپنے آپ پر یقین رکھیں آپ کی غیر متزلزل حمایت کا شکریہ اس کا مطلب میرے لئے دنیا ہے